किफायती परिवन शिक्षा स्वास्थ्य और नौकरी और अधिक चीज़ों में हमें बहुत ही प्रॉबलम देती हैं जिससे कि हम समय पर कहीं भी पहुँच नहीं पाते हैं कहीं पर भी पहुँच नहीं पाते जैसे कि हमारा कल इंटरव्यू है कल एग्ज़ाम हैं तो हमें जाने के लिए ट्रैन की आवश्यकता पड़ती हैं और जब हम ट्रेन के पास जाते हैं तो टिकट लेने में काफ़ी टाइम चला जाता है फिर वो अपने ही सब निर्धारित समय पर आती हैं फिर उस में हम जाते हैं तो कहीं पहुंचने में बहुत लेट हो जाती है जिससे हमरा एग्ज़ाम छूट जाता हैं हम मंज़िल के बहुत ही क़रीब रहते हैं लेकिन लेकिन अगर लेकिन ट्रेन के लेट होने की वजह से हम नहीं पहुंच पाते हैं और हमारी मंज़िल छूट जाती है फिर से हमें नीराश हो कर वापस आना पड़ता है हम लड़कियाँ तो शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहती हैं बट जा नहीं पाते हैं क्योंकि हमारें देश में सि परिवहन की बहुत ही कमी है जिसकी वजह से हम अपने टाइम पर कहीं भी जा आ जा नहीं पाते हैं अगर कहीं गए इग्ज़ाम्स देने या पढ़ाई करने कुछ भी करने आने में लेट हो गया रात हो गया तो फिर हमें रात के अंधेरों में बहुत दिक्कत होती है जैसे कि रात के अंधेरों में लड़कियाँ सुरक्षित नहींं हैं ये तो सरा देश जनता हैं बिल्कुल भी सुरक्षित नहींं हैं हमें आने जाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है तो हमें जल्दी जा के जल्दी आना होता है इसकी वजह से हम जल्दी जा नहींं पाते आ नहींं पाते और बस तो बस के लिए अगर हमें शॉपिंग पे जाना हैं या फिर कहीं रीलेशन में जाना है कहीं और भी जाना है तो बस कट जाना करते हैं जो बस अपने ही टाइम पर आती है लेकिन मेरे हमारे टाइम पर नहीं आती हमें बस का इंतेज़ार ही करना रहता है बस का इंतेज़ार ही करना रहता है तो इंतेज़ार करते हैं फिर जाते हैं कभी लेट से पहुंचते हैं कभी वहाँ से लेट वापस आने में हो जाता है तो हमें बहुत ही दिक्कत होती है परिवहन के लिए आटो हो गया टोटो हो गया सब का वही हाल है बहुत ही लेट से होता है और हो गया जैसे एम्बुलेंस एम्बुलेंस की आवश्कता हर किसी मतलब हर एक मरीज़ को पड़ती हैं लेकिन बट ये मड एम्बुलेंस जो है वो कभी सही टाइम पर आती ही नहीं है जब वो आती है तो लेट कर के आती है कभी भी हमारे ज़रूरत पर वो आती ही नहींं हमेशा लेट हो जाती है अभी हाल में ही मेरे बड़े पप्पा थे उनको एम्बुलेंस की बहुत ही आवश्कता थी वो जानवर की मार की चपेट में आ गए थे जिसकी वजह से उनका देथ हो गया हम एम्बुलेंस को कॉल करते ही रह गए बट कॉल आया बट एम्बुलेंस आई ही नहीं आते आते उसको बहुत टाइम लग गया उतने टाइम में तो मेरे बड़े पापा की देथ भी हो गई उनको एम्बुलेंस की ज़रूरत थी बट वो नहीं आई हमारे पास साधन नहीं था अगर साधन होता तो शायद हम ले कर पहुँच भी जाते बट पहुँच नहीं पाए वहाँ तक इसके लिए बहुत ही दिक्कत हुई और भी बहुत समस्याएं हैं हमें कहीं आने जाने में दिक्कत होती है बस से जब जाते हैं ऑटो से जाते हैं हम लड़कियों का तो सब से ख़ास रहता हैं दिक्कत कि कहीं पर भी जाओ आओ लेट ना हो घर की पहले से ही मतलब ऑर्डर मिल जाता हैं कि कितने टाइम पर वापस आना है एसे करना है वैसे करना है तो हम कहीं पर भी आने जाने के लिए सुरक्षित ही नहींं रहते हैं बस ट्रेन आदि की वजह से अगर वो सब और भी ज़्यादा मतलब हो जाए हमारे लिए अवलेबल हो जाए तो हमें कहीं पर भी आने जाने में दिक्कत नहीं होगी हम कहीं भी आ जा आराम से आ जा सकते हैं आसानी से और भी बहुत से समस्याएं हैं कहीं जाना होता है दूर तो दिक्कत ही दिक्कत रहती है जब हम कहीं जाते हैं इग्ज़ैम्स मतलब पेपर देने या कुछ करने तो हमें इंतेज़ार करना रहता हैं खड़े हो कर रोड पर काफ़ी टाइम तक धूप में बारिश में ठंड में एसे ही खड़े हो कर वेट करते हैं बस का ट्रेन का कि आए तो हम चलें